आमच्या गांवांत कुपोशण कुपोशणाचो प्रश्न असो कांय ना

अशे खुबशे सरपंच येवन गेले खुबशे मिनिस्टर येवन गेले एमएलए येवन गेले पूण तो कमीत कमी वीस पंचवीस वर्सां तरी जाली तो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक पावूंक ना आ ताजें एक कारण मुख्य कारण म्हणजे आतां जें उदक जें आसा आमच्या गांवांत जें एग्जाम्पल पिडब्ल्युडीचें जें उदक येता तें एकूच टाकी आसा सो ती एकूच टाकी आसल्या कारणान ती टायम टू टायम साफ करपाक मेळना आनी जर ती तिजें क्लिनींग करपाक म्हणजे साफ करपाक तर ती घेतली जाल्यार लोक बोवाळ मारूंक लागतात कित्याक लोक उदक ना उदक ना अशें म्हणटात आनी दुसरे गोश्ट म्हणजे आमच्या वाठारांत ज्यो खुबश्यो बांयो आशिल्ल्यो पयलींच्यो जेन्ना आमी ल्हान भुरगे आशिल तेन्ना पूण आतां ज्यो बांयो त्यो बांयो आसा त्यो बायचें उदक वाप वापरान येना म्हुणून ते बांयो सगळ्यो वाट लागलेल्यो आसा म्हाका तरी अशें दिसता की जर गांवांत आसत जाल्यार पंचायतीन हाजेर म्हणजे बांय बांयो ज्यो क्लीन करपाचें हाजेर कितें तरी एक सोलुशन काडपाक जाय जर त्यो बांयो क्लीन केल्यो जाल्यार तें उदक जरी खावपाक मेळाना जाल्या तरी दुसरें बाबा न्हांवपाक कपडे धुंवपाक आनीक कसलें म्हणजे झाडांक घालपाक अशें तें ताजो वापर जावंक शकता जर त्यो बांयो श शेहराच शहराच्या बाजून आसल्यो जाल्यार मुन्सिपाल्टी ताजें हे दखल घेवन ता म्हणजे क्लिनिंगचें पोंग शकता दुसरें म्हणजे मेन समस्या सॉल्व करतलो जाल्यार म्हाका तरी अशें दिसता की आमच्या गांवांत तरी उदकाची आनी एक एक टँक जाय जाका लागून टायम टू टायम टँक क्लीन जातली